अहाँ पुजारी जी छिए देखू ने हम तऽ मुखियामे जीत गेल छी हमरा घरमे अशान्ति हइ हमरा घरमे शान्ति नहि मिलै छै मुखिया तऽ बनि गेली लेकिन पइसा नहि कमाइ छिही कथी करैके पड़तै एकर उपाय उपचार बताउ ने कथी करैके पड़तै थोड़े काल कथी कतना खरचा लगतै कथी कतेक लाबैके पड़तै अहाँ बताउ अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा

आओर देखू ने घरमे तऽ कलह सारे पड़ल हइ बहुत कोनो काम की

कोनो काम करै छी नीके नहि होइ छै हम जइसे पनौती बनि गेल छी हम हूँ हूँ अच्छा तऽ परसू आउ पूजा पाठ कराउ अहाँ जे अहाँके दान दक्षिणा होतै से मिलतै अहाँके

अच्छा

कते खरचामे हो जेतै लगभग बताउ ने हमरा पूरा समान किनबै अच्छा तऽ सभ किछु ठीक हो जेतै ने हूँ अच्छा हाँ

देखिऔ ने तइको नहि घरमे तइको नहि शान्ति होइ छै हर हरदम कुकरहो कुकरहो अइसे मुखियोमे जीत गेल छी मुखियोमे भी नहि खरचा पूरा नहि होइ छै घरके खरचा भी नहि पूरा होइ छै कोना होतै

तऽ आउ बिहान पूजा कराउ ठीक छै तऽ राखै छी राखै छी राख दू